हॅलो

आं सांगात हय हय आसा विदीन म्हापसा आसा खूब तरेचे आसा दुधाचे आसात तेतुन वरायटीज आसात मागीर बर्फी आसात

काजूची बर्फी स्पेशलिटी आसा आमची मागीर जिलबी आसा रसगुल्ले आसा भक्कम पेडे आसा मैसुरपाक मागीर तो केक आसता हाचो खबरे जाणां न्हय तुमी सय म्हणटा ती तेचे आसा मिठाई

हय हय आसा आमचें सगळें वेजूत हय हय आनी आमचें सगळें वेजिटेरियनूच हां एका किलान अप्रोक्सिमेटली अशें फोर्टी पिसीस बी येता दुध पेडे आनी धारवाड पेडे तुमकां जाय तें आसतलें एक पन्नास हय पन्नास बी आसतले हय रेट संयशें तीस रुपया आसा संयशे तीस रुपया तुमकां डिस्कावंट करतां आमी तुमची ओडर जर खूब आसा बी जाल्या

हां हां

हां हां मागीर तुमकां आमी धरतां कमी रेट धरतां एक दोन दोन तीन किलो बी एक चार पांच किलो बी घेयात तुमी आनी जर तुमी स्कूल सोडून बाकी कडेन वाट्टले जाल्यार आनी तिखट आयटम सुद्दां आसा आमचे कडेन बाकर वाडी बी जाय जाल्यार ते सुद्दां आसा हय हय हय दवरता

स्ट्रोबेरी आसा चॉकलेट आसा वेनिला आसा जनरल सगळें आसा आनी बॅल्क फॉरेस्ट सुद्दां दवरता आमी हय हय केक एजवेल एज पेस्ट्री सेम फ्लेवर आनी तो ब्रेड केक सुद्दां आसा ब्रेड ब्रेडाचो केक आसता न्हय तो सुद्दां आसा

आमी रोकडें म्हणजे तुमी आयज दिले जाल्यार फाल्या आमी करतलें प्रिपेर करुन दितले तुमकां सांगात आनी डिलीवरी खंय दिवपाची ते आमकां सागांत वॉटस एपार धाडल्या चलतां एड्रेस होच नंबर आसा हय आं आं ओके ओके आं तशीं करतां हय हय तुमी फक्त तुमची कॉन्टेटी सांगात आमी करतां ओके आं आं हय आसा हां ती सुद्दां आसा फक्त ताची म्हाका हां ओके एक किल जाल्यार मेळटली हांव तुमकां हय हय हांव तुमकां कनफम करुन कॉल करतां तर तुमचे एका किलाचे जाले आं हांव तुमका रोकडो कॉल करतां बरें बरें हां वेलकम